नोंथांआ मासथार दिग्रि खमफ्लिद खालाम खांनायनि उनाव माबाफोर खालामनायनि सिमांफोर दंमोन नामा आरो आंथ' एम ए खालामनायनि उनाव नेट इखजाम होनायनि थाखाय साखा फारा जाबाय थादोंमोन ओमफ्राय कभिड नाइनथिननि बै बन्द' जानायनि थाखाय इखजामा पसफन जाबाय बिनिफ्राय आङो आरोबाव नेबाय नेनानै आंबो उनावहाय जाबाय इखजाम जानानै होबाय आं होनानै आं पास जाबाय बिनिफ्राय आं पि ओइस डि नि एफ्लाइ खालाम दोंमोन ओमफ्राय एफ्लाय खालामनाआव आंहा बे समाव नेट बो गैयामोन आरो एखजामखौनो होदोंलमोन रिजाल्द मोनाखैमोन नालाय ओमफ्राय आङो इनट्रेन्स आव फास जादोंमोन आङो पि ओइस डि नि आव खिनथु इनट्रेन्सआव फास जाबाबो काउनसेलिंआव सेलेक जायासै बिनिफ्राय नेक्स टाइम आरोबाव आं पि ओइस डि खौनो खालामनो होननानै आरो नेबावबाय आंनि नेटनि रिजाल्दआबो मोनबाय फास जाबाय बिनिफ्राय आं सेकेण्ड टाइम एफ्लाय खालाम बावदोंमोन आमफ्राय नैथि खेब एफ्लाइ खालामनायआव बो आंहा आरोबाव सेलेक जायासै मानि पि ओइस डि नि थाखाय आंहा सायख' जायासै बिनिफ्राय आरो आं खालाम बावदोंमोन थेवबो जायासै ओमफ्राय बे जायैनि फ्राइ आङो एसे पि ओइस डि खालामनायनिफ्राय एसे दोरोददोंमोन आरो आङो दस्रा साख्रिफोरनि थाखाय एसे थियारि जानो नाजादोंमोन ओमफ्राय आरो आं गेजेरावनो पि ओइस डि नि माबा थिसननायनि माबा ओंखारनायाव नटिस ओंखारनाआव आरो आं खालाम फिनदोंमोन ओमफ्राय आरो बाव बावबो जायासै आरो बेनिफ्राय आङो दो गुबुन सोरखारि साख्रिनि थाखाय आरोबाव एफ्लाय खालाम बावबाय ओमफ्राय नै दाबो जायाखै जेबो